کیا آپ نے اسکول کالج میں ڈرائنگ سیکھی ہے ہاں ہم نے اسکول اور کالج کے دِنوں میں کافی ڈرائنگ سیکھی ہے کیوں کہ کیوں کہ یہ ڈرائنگ کافی اچھی کلّا ہوتی ہے اِس کو سیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اِس کو سیکھ جاؤ جب تو ڈرائنگ کرنے میں بھی کافی مزہ آتا ہے کیوں کہ یہ کافی اچھی کلّا ہے اور یہ بہت سارے کالجوں میں کورسز کا حصّہ ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو ڈرائنگ سکھا تے ہیں اور جو جو ڈرائنگ سیکھ جاتے ہیں وہ ایک اچھے فنکار بدر کر فنکار بن کر اِس کی مدد سے روزگار پاتے ہیں اور کافی اچھی ڈرائنگ میں ڈرائنگ کے میدان میں کام کرتے ہیں اور اسی ڈرائنگ سے ملتا جُلتا فوٹو گرافکس فوٹو گرافکس بھی ہوتا ہے فوٹو شاپ بھی ہوتا ہے کیوں کہ اگر کوئی اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے اِس میدان میں گرافک ڈیزائنر کے تو وہ ڈرائنگ سیکھا ہُوا اگر ہوتا ہے تو اُس کو ڈرائنگ سے گرافک ڈیزائنر کے میدان میں کافی مدد ملتی ہے کیوں کہ اُس نے اپنے بچپن کے دِنوں میں ڈرائنگ سیکھی ہوئی ہوتی ہے تو جب وہ اپنا اپنے اپنا میدان بنانا چاہتا ہے گرافک ڈیزائن کے میدان پہ تو اُس کو اِس کے ذریعے کافی مدد ملتی ہے کیوں کہ یہ کافی مدد کرتا ہے اور کافی روزگار مہیّا کراتا ہے اور اِس سے کافی لوگوں کو روزگار مہیّا ہوتا ہے اور یہ ڈرائنگ کافی اچھی چیز ہوتی ہے